हाँ हेलो अहूँ तऽ मिथिलेके वासी छिए तऽ मिथिलामे तऽ चलै छै मिथिलामे चलै छै एँ जूड़ शीतल जकरा सिरुआ परब कहै छै दीपा दीपावली छठि देवउठान तकर बाद से छोटा मोटा परब जइसे ई एकादशी

हाँ तऽ ईसब परब मनाबै छिए अपना सभकेँ मिथिलामे ईसब परब आओर मिथ मिथिलेमे ही सबसे जादातर परब लोक मनाबै छै मिथिलाके जे समाज छै ने ओ धर्मपर आश्रित छै आओर धर्म प्रवृतिके लोक हाँ तऽ मिथिलाञ्चल मिथिलाञ्चल धर्म प्रधान क्षेत्र छिए यहाँ यहाँ सब ढङ्गके परब मनाबै छै हाँ छठि परब सबसे जादा होइ छै यहाँ छठि छठि परब तकर बाद होली तऽ सब जगह होइ छै तकर बाद ई जे होइ छै अपना सभके रक्षाबन्धन मिथिलामे तब रक्षाबन्धन हाँ हाँ चौरचनो परब होइ छै तकर बाद ई अखाढ़ी पूर्णिमा होइ छै ने तऽ इहो चौरचनमे चाँदके बाँसके डालामे पॉँच प्रकारके फल तल दैके आओर चाँद बाबाके हाँ जकरा जेहन छै कोइ पाँच गो तीन गो दहीके छाँछ ओकर बाद चौरचन चौरचन्दा डालामे पाँच प्रकारके फलसे चाँद भगवानके चन्द्रमाके पूजा होइ छै

एन्ने यहाँ एमहर मिथिलामे महिनामे एगो परब तऽ अबस्स होइ छै नहि तऽ महिनामे तीनो चारि गो आब जितिआ परब अएतै ओहो हेतै ओहो मिथिलेके छिए ई परब सब जगह नहि होइ छै

ठीक ने हाँ अरे मिथिला क्षेत्र जे छिए से बहुत माननीय छै मिथिला क्षेत्रमे बहुत सारा परब मनाबै छै लोक बेसी महिलासभ दीदीसभ हाँ मिथिलाके दीदीसभ बहुत परब सब मनबै छै